जंहिं शहर में मां रहां थो उन्हीअ में सरकारी इस्पतालि व प्राइवेट इस्पतालियूं ॾाढियूं आहिनि स्वास्थ्य सेवाऊं ठीकु आहिनि पर मां हिनई शहर में रहणु पसंदि कंदुसि छोकी मुंहिंजी हिते पहचान सुठी आहे मुंहिंजो स्वास्थ्य हिते ई ठीकु रहंदो आहे हिते योग शिक्षाऊं बि काफ़ी आहिनि